ہمارے معاشرے میں جو ہے اردو کا بہت بڑا اہم اور اچھا ہے ہمارے جتنے بھی ہیں اردو کے جتنے بھی ہیں شاعر ہوئے جلسہ ہوئے جیسے جلسہ رکھنا شاعر والے شاعری کرنا جیسے مدرسہ کے لوگوں کو جیسے یہ ہے کہ مدرسہ میں جا کر کے پھر جلسہ کروانا اردو جتنے بھی ہیں اردو سب کو پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے ہمارے جو ہیں اس میں معاشرے میں ہمار اردو کا بہت سے زیادہ سے زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے بڑھ کر کر کے اردو کو کا حصہ لیں اور اردو میں زیادہ سے زیادہ آدمی کوشش کریں پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو ضرور مدرسہ مسجد جہاں بھی ہو سکے اپنے بچوں کو اردو پڑھنے کے لیے بھیجیں اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں اردو زبان بہت اچھی ہے جس کے لیے آگے سے آگے اردو کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے اردو زبان پڑھیں ہمارے معاشرے میں اردو کو لے کر کے بہت بڑا اہم کردار نبھایا گیا اگر آج ہم اردو نہیں پڑھتے ہیں نہیں آگے سے آگے لے جاتے ہیں تو کل کے دن میں میرے بچے میرے آگے سے آگے جنریسن میں بہت زیادہ ای ہوگی اور آگے سے آگے پڑھانے کی پڑھنے کی کوشش کریں اردو میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں